इक बारी ना में ना अपने दोस्तें कन्नै जा दी ही ते ओह् बोला दे चल यार फिल्म दिक्खी आन्ने आं मतलब बड़ा चिर होएआ बड़ी परानी फिल्म ऐ विवाह फिल्म मतलब ओह्दे च गाने बी इन्ने शैल इन्ने शैल बड़ा शैल इन्नै प्रदर्शन कीता दा मतलब ओह्दे च हीरो ने बी ते हीरोइन ने बी बड़ी शैल ऐ विवाह दे बारे च पूरा दस्से दा उ'नें कि'यां कि'यां जेल्लै अस बुक करान गे टिकट ते उत्थें अग्गैं गै सीटां बुक होई गेदियां हां फिर अहें मतलब पैह्ली सीट असें पैह्लें बुक कराई ओड़ी दी ही बट उस दिन अस जाई नी पाए ते दुए दिन जिसलै अस गे सारे फिर असें सीटां बुक कराइयां फिर अस पिच्छै मतलब अगली सीट ते सानूं ते लब्भी नी पिछली सीट लब्भी फिर जेह्ड़ी मेरे बी जिन्ने दोस्त ऐ हे सारे मेरे कन्नै बैठी गे फिर असें जिन्नियां बी सीटां कीतियां जुल्लै अस बैठे सारे धड़े फिर असें शैल दिक्खी विवाह पिक्चर मूवी फिल्म ही मतलब इन्नी शैल ही ओह्दे च केह् होंदा ऐ कि पैह्लें कि मतलब कुड़ियें दी बड़ी शैल इ'यां सिंपल सिंपल कुड़ी होंदी फिर ओह्दा मतलब ब्याह् होआ दा होंदा जिसलै ओह्दा रिश्ता लेइयै आंदे मतलब केईं होंदे ना मतलब अपनी मर्जी ब्याह् करदे उ'नें मतलब घरे आह्लें दी मर्जी कन्नै ब्याह् कीता हा ते ओह्दे घरै आह्ले जुल्लै रिश्ता लेइयै आए ते फिर ओह्दे आस्तै गाना लग्गेआ हा इक जियां मिलन अभी आधा अधूरा है जिसलै ओह् रिश्ता लेइयै अवा दे हे फिर फिर मतलब इ'यां बल्लें बल्लें उं'दा मतलब शैल इक दुए कन्नै मिलदे रेह् फिल्मा च शैल फिल्म मतलब बड़ी गै शैल ही इ'यां मतलब रोन आई जंदा हा उसी फिल्मै गी दिक्खियै फिर इक दुए गी मिला दा हे मिलदे रेह् जुल्लै कदैं कुसै कन्नै ओह्दी इक साली बी ऐ ही फिर फिर जुल्लै मतलब इं'दे ब्याह् दे थोह्ड़े गै दिन रेही गेदे हे ते इक गाना फिर उस फिल्मा च आया कि ओह् हमारी शादी में साढ़ी शादी बिच्च मतलब दो तिन्न हफ्ते बाकी न मतलब ब्याह् होने गी दो तिन हफ्ते हाल्ली हैन न बाकी ते फिर ताइयें उ'नें एह् गाना गाया हा फिर ओह्दे बाद केह् होंदा कि जुल्लै उं'दा ब्याह् होई जंदा मतलब होने आह्ला होंदा नी उं'दे घर ना मतलब इ'यां मतलब ओह्दी ताई चाची गै जेह्ड़ी होंदी ना उ'नें इ'यां बड़ी ने ओह् करने आह्ली होंदी जैलसी जैलसी मतलब इ'यां बड़ी इयां नफरत करदी ही ओह्दे कन्नै जलदी ही इक किसम दी जुल्लै ओह्दा ब्याह् लगा नी होन फिर उं'दे घर ना इ'यां ना कैहै कन्नै ना अग्ग लग्गी गेई इ'यां मतलब सारा किश जली गेआ उब्बी जेह्ड़ी जिस कुड़ी दी ब्याह् हा ओह् बी बिच्च गै ही उब्बी मतलब जली गेई जेह्ड़ा फिर जेह्दे कन्नै ब्याह् होना हा नी ओह्दा जेह्ड़ा मरहाज हा ते उन्नै मतलब उसी बचाया थोह्ड़ा बट जुल्लै उत्थें अस्पताल लेत्ता मतलब जली गै गेदा ही पूरी जली गेदी ही इ'यां मतलब शरीर ओह्दे काले काले नशान पेदे बट जेह्दे कन्नै ब्याह् होना हा पर ओह् जेह्ड़ा ओह्दा मरहाज ना मतलब नेहा मरहाज ना कोई निं होना मतलब अगर जेह्दा ब्याह् होने आह्ला होऐ ते कुड़ी गै मतलब जली जा ते फिर ब्याह् केह् करना होंदा उ'ऐ नी फिर तांइयै ओह्दा ब्याह् करने बास्तै फिर जिसलै उ'नें हस्पिटल लेता उन्नै दिक्खेआ कि मेरी लाड़ी ते इन्नी जली गेदी ऐ मतलब उसी इन्ना होई गेदा फिर ओह् बल्लें बल्लें होंदी गेई रिकवर बट फिर बी उन्नै उसी अपनाई लेआ आखेआ कोई गल्ल नी में तेरे कन्नै प्यार करना तेरी रूह् कन्नै प्यार करना कोई तेरे शरीर कन्नै थोह्ड़े ना प्यार करना फिर उन्नै मतलब ओह् कपड़े बी नी पाई सकदी ही आपै सारे कपड़े फिर उन्नै गै पोआए उसी मतलब शैल करियै मतलब फिर हून उं'दा ब्याह् होई गै गेदा हा फिर तांइयें इस पिक्चर दा मूवी दा फिल्म मूवी आखी लैओ फिल्म आखी लैओ फिल्म दा नांऽ केह् हा विवाह हा फिर ताइयें अस जिसलै अपने दोस्तें कन्नै जिसलै गे ओह् अद्धे बिच्च रोन लग्गी पे ओह् मतलब रोन रोने आह्ली गै फिल्म ही ताइयें रोन लग्गी पे अद्धे महां करा दे केह् ओ ते ओह् आक्खा दे इ'यां गै सानूं मतलब ऐंड मौकै नी लास्ट च बड़ा गै रोन हा आखरी टैम जिसलै उन्नै मतलब इक दुऐ ने ओह् बी रोन लगी पेदे हे फिल्म बड़ा गै मज़ा आया हा असेंगी फिल्म दिक्खियै ते जाना चाहिदा कदें कदें फिल्म दिक्खन मतलब मज़ा आंदा ऐ शैल करियै इक इत्थै साढ़े न्यू पाम आईलैड ते जम्मू बिच्च जेह्ड़ा उत्थें बड़ा इ'यां जियां वेवमाल होई गेआ उत्थें बी फिल्म दा इक थियेटर होंदा उत्थें बी अस शैल फिल्मां दिक्खी सकनें नमीं नमीं जेह्ड़ी फिल्म अवा दी होऐ होर बी सुद्दियां फिल्मां औंदियां नमियां नमियां नमीं नमीं हीरो बी शैल